हमारे गाँव में परिवहन मतलब गाड़ी की कमी बहुत है ना एम्बुलेंस की सुविधा है ना गाड़ी की सुविधा है और हमारे गाँव में सड़क भी अच्छी नहीं है जिसके कारण हम किसी किसी अस्पताल या कहीं जाने के लिए हमको बहुत सारी परेशानी होती है और उसके बाद रास्ते टूटे हुए हैं हं गाँव हमारे गांव में अस्पताल भी नहीं है अस्पताल जो हमारे गाँव से बाहर है जिसको आने जाने बहोत परेशानी होती है और उस वहाँ जाने के लिए अधिक समय लगता है जो रोड टूटने के कारण हमारे घर तक गाड़ी चल कर नहीं आ पाती और उसी इसी वजह से गाँव के लोग बहुत परेशान हो जाते हैं और दिक़्क़तें झेलनी पड़ती हैं और हमारे गाँव में अस्पताल होते तो बहुत अच्छे होते रोड भी अच्छे होते तो बहुत अच्छा होता और हमारे गाँव में एम्बुलेंस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 और सुविधा होनी चाहिए ठीक है